टेकनल'जिनि सहायजों दाव फाराम बिजिनेसया थारैनै जौगालांगासिनो दं दानि जुगाव बायदि बायदि रोखोमनि आगजु एबा इनस्ट्रुमेनसफोरखौ फलट्रि फारमिंयाव बाहायनाय जासै जेरै दावदैखौ गुदुं दुंब्रुदै दोनबाय थानो आरो दाव बिमा गैया लासेनो दाव फिसा बेरहोनो इनखुबेटरखौ बाहायनाय जायो बेबायदिनो फिदारस दाना जाहोनो द्रिंकारस दै लोंहोनो कुलिं सिसथेम पेनस बायदि बायदि रोखोमनि टेकन'लजि बाहायना फलट्रि फार्मंया फ्रदाकसन कुवानथिथियाव जौगालांगासिनो दं बेबायदिनो ना हमनाय आरो ना फिसिनायावबो टेकन'लजिया बायदि रोकोमनि दारै ना हमनाय बिजिनेसखौ जौगा लांहोगासिनोे दं जेरै फि ओइस मिटार दैनि एसिदखौ नायनाय अक्सिजेन लेबेल मिटार दैयाव बेसेबां माथ्रायाव अक्सिजेन दं थि दि एस मिटार दैया साफा नंगौना नङा फिसिं एकथिभिति सेनसर नाफ्रा बिसिबां दं फिस आइदेनथिफायार बिबदि बायदि बायदि रोखोमनि आगजुफोरा ना बोननाय आरो फिसिनियाव मदद होलांगासिनो दं आबाद गायनायाव फार्थिलायजार फेस्थ्साइतस आरो बायदि बायदि रासायनारि मुवाफोरखौ बाहायनाय जायो हानि कुवालिथि नायखांग्रा बेफोरखौ बाहायनाय जायो गायखेर दिहुनायाव अथमेथिक मिलकिं मेसिन केथल मनिटरिं बायदि बायदि आगजुखौ बाहायनाय जायो दानि जुगाव ब्रयलार फारामनि खामानिफोरा गोरलैसिन जानानै दं